येस सर गुड मॉर्निंग सर जी कहिए सर क्या हुआ सर उसको क्या हुआ है घर से तो वो ठीक ठाक ही गई थी ओह घर से तो वो ठीक थी सर और अभी तो मैं घर पर नहीं हूँ तो सर आप के यहाँ कोई फर्स्ट ऐड में दवा हो तो आप वो दे दीजिए नो सर मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि अभी मैं घर से तो काफ़ी दूर हूँ लगभग दो तीन घंटे की दूरी पर हूँ मैं नहीं सर क्योंकि मैं दो तीन घंटे दूरी पर हूँ और उसके पापा भी अपने जॉब के लिए गए हुए हैं तो वो तो रात के दस बजे ही आ पाते हैं उसके बीच में उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है सर देखिए अगर कोई हो मतलब अगर आप या कोई और टीचर जो हाफ टाइम छुट्टी ले कर जा रहा हो अगर आप उस से भिजवा सकते हैं तो उसे घर भिजवा दीजिए वैसे नहीं भेजवाएंगे तो ठीक होगा क्योंकि घर पर कोई है नहीं डोर भी लॉक है तो वो अंदर भी नहीं जा पाएगी उसकी तबीयत और ख़राब हो सकता है मैबी या फिर आप देखिए आप के स्कूल के नज़दीक में जो कोई भी हॉस्पिटल हो आप उसका चेकअप वहाँ करवा दीजिए फिर मतलब जो भी पेमेंट आएगा मैं उसको आप को पे कर दूँगी अगर आप स्कूल से छुट्टी ले कर जा पाएँ तो नो नो सर एक्चुअली एडमिट नहीं करवाइयए मतलब क्या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मतलब अभी उसकी हालत कैसी है क्या अब वो नॉर्मल है सर अभी भी उसकी हालत मतलब ख़राब हुई है क्या अच्छा सर फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये मुझे उसके पापा से बात करना पड़ेगा तो सर मतलब आप एक्चुअली हम लोग यहाँ नए हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि स्कूल के पास कोई अच्छा हॉस्पिटल है जिस से मतलब हम लोग उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज़ कर सकें नहीं तो मतलब सर आप यहाँ के लोकल हैं तो आप को अच्छा भला ज़्यादा पता होगा तो मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो और लाइन में ही मेरी बच्ची की तबीयत और ख़राब हो जाए ठीक है सर आप अच्छा ठीक है आप ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया इस के लिए थैंक यू मैं जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके ठीक है नमस्ते सर